हेल' आंहा माबाहाय जि हाथाया खाब खाब सागासिनो दंथारो

औ दा मिदिसिनफोर हरनो हागोन दा नोङो हाथायनि दास सारनाव औ औ र'

दहाय फुंनिफ्रायनो सादों सानायालाय हाथाया एसे सेवदों आरो बे एसे माबा हाबनानै एसे माबा जाखोना माखो बिदिनो जादों आरोखि

दा खयथासोयाव लोगो मोनगोन बेखौलाय दस थासोयाव ए

नों खाथियावनो दं ना

दाथ' खयथा जाखो टाइमया

औ

फुथिं होनानै थारमानि

हाब थाखायाथ' द्लाम नांगोन बेयो फुथिंयावबा हेलो खोनागासिनो दङ आङो औ

आं औ मानि आङो बिदिनो मानसिफोरखौ होननाय खोनायो नालाय बिराद थाखा एसे बुरजा नङाबा जाया हाथायनि माबाबाथाय होननायखाय सोंहरनाय जादां

दे होनबालाय आं औ

दा होनबालाय नै आङो सफैबायानो माबायाव हाबनोसै आङो औ एसे सोंनानै सोंनानै आङो फ्रेसकेपसन लानानै नोंनाव थांसै आरोखि

औ र' एसे नै

र' एसे नायगासिनोबो दङ र' एसे दा खनसेनो लांखासां दोनथ'ला र' एसे दे बिदिबालाय होनबालाय दा थांसां दोनथ'दो दोनबायना